औ हेल्ल' औ औ आंनोमोन दाथ' मैगंफोराथ' दा एसे दाम बारा जानानै दं माने बोथोराबो दा औ अखा हानानैनो माबा जानानै दं दामा बारायनानै दं बेनिखायनो बोथोरखौ नायनानैसो थाब गायनायफोरबो मैगं फाननायफोरा औ मा मा मैगं नांगौमोन टमेट'फोराथ' साथि थाखा के जि फानो दा बिजनियाव ओमफ्राय आलुआबो पन्चास थाखा बिदिनो सोरबा सोरबा साथि थाखा फानो थारुनफोराबो बिदिनो पन्चास टाका सल्लिस टाका के जि जानानै दं दा बिजनिआवहाय लांफैनो हागोन औ औ नों गोबां लांब्ला जों नोंसोरनो नोंनो दिसकाउन्ट एसे खमायना हरनो हागोन जों

औ औ फानलुफोराथ' सानसेनो साननैजोंनो थै माबा सेवजोबो ना फानलुफोरा दा गोबाव दोननो हाया लांफैनो औ दे मा होनामोन ए फैनो हागोन गाबोनफोर माने जोंनि बेयावनो फानबाय थानाय जायो ना बिजनियावनो फैनानै लांफैनो हागोन दिसकाउन्ट मोनलांगोन दे नों फैबा औ औ

औ औ दे गाबोनफोर फैयोब्ला नों माबा कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय आंनावहाय औ औ आंनाव कन्टेक्ट खालामब्लानो जागोन दे औ दे औ दे होनबा दे औ दे